डुकणु भॼणु मुंहिंजो काफ़ी पुराणो शौक़ु आहे डुकण सां शारीरिक मानसिक स्थिति मज़बूत थींदी आहे हॾी मज़बूत थींदी आहिनि डुकंदे डुकंदे मूंखे काफ़ी सारा सुठा सुठा एक्सपीरियंस मिला हिकु बार जी ॻाल्हि आहे मां सुबुह सुबुह डुकां पियो अचानक मींहुं पइजी वियो त पार्क में थोरी सी मिटी बि हुई रेल्वे ट्रैक हिन रनिंग ट्रैक जे बगल में अचानक मिटी गीली थी करे आली थी वई त मुंहिंजो पेरु फिसलजी वियो मुंहिंजो पेरु फिसलण सां मां किरी पियुमि हालाकि मूंखे धक त न लॻो लेकिन जंहिं महिल अञा उथां पियो त मां ॾिठो की मुंहिंजी पैंट फटियलु हुई अछा पैंट फटजी वई त मां सोचां पो मां छा कयां छा कयां एतरनि में एतरी देरि में जेके अगल बगल माण्हू डुकनि पिया उन में कुझु माण्हू बि हुआ कुझु छोकिरा बि हुआ कुझु छोकरी बि हुई त उहे सभु मुंहिंजे नज़दीक अची विया की उन्हनि खे लॻे पियो की मूंखे खोड़ सारा धक लॻो आहे छोकी मां उथां इन लाइ न पियो की मुंहिंजी पैंट फटियलु हुई औरि माण्हू मूंखे वीचारा उथारनि पिया की उथ बेटा छा थियो छा कोन थियो काफ़ी उन्हनि खे लॻनि पियो गंभीर धक मूंखे लॻी वियो आहे लेकिन मां कंहिंखे ॿुधाइण जी स्थिति में न हुअमि की मुंहिंजी पैंट फटी पई आहे हाणे मां काफ़ी पंहिंजो पाण में शर्मिंदा थियां पियो मूंखे मां आख़िर छा कयां मां कंहिंखे ॿुधाए बि न पायां पियो की इहा स्थिति मुंहिंजी पैंट फटी पई आहे त इहा अहिड़ी ॻाल्हि आहे की मां अॼु जॾहिं जॾहिं इहा ॻाल्हि सोचंदो आहियां तॾहिं तॾहिं मूंखे खिल ईंदी आहे की मां न ॿुधाए पायां पियो औरि माण्हू मूंखे असहाय थी करे मु मुंहिंजी स्थिति असहाय वारी हुई माण्हू मुंहिंजी दया द्रिष्टि सां मूंखे ॾिसनि पिया हिन खे उथाऊं वीचारे खे अलाए घणो धक लॻो अथसि अलाए कीअं लॻे थो उथी पाईंदो की न उथी पाईंदो इहे मां अॼु जॾहिं जॾहिं जॾहिं बि मां इहा ॻाल्हि पंहिंजे घर में कंदो आहियां पंहिंजे दोस्तनि यारनि सां कंदो आहियां सभ जा सभु खिलंदा आहिनि त हिन स्थितिअ सां निपटण लाइ बि निपटूं बि मां काफ़ी देरि सां उथियुमि जॾहिं सभु माण्हू विया हली वरी मां मुंहिंजे हिकु परीचित उन महिल उ हुतां गुजिरे पियो मां उन खे सॾु कयो पंहिंजी स्थिति हुन खे बयान कई त हुन माण्हू ने सभिनि खे किनारे करे करे पोइ मां उ उन जी हथो उथण जे क़ाबिल थियुमि लेकिन इहा इहो जॾहिं जॾहिं मां यादि कंदो पंहिंजे जीवन में हमेशह हिकु गुदगुदी हिकु मन में प्रसन्न्ता सुठी सुठे रूप सां इहे चीजां साम्हूं ईंदियूं आहिनि